رقص كا ثقافتى تقسيم كو ختم كرنے اور لوگوں كو ايک ساتھ لانے كى طاقت اس كے تاثرات اركان اور ماہيت پر منحصر ہوتى ہے درج ذيل تجربات اور طریقے ممكن ہے ثقافتى تبادلہ رقص كے مختلف قوموں اور ثقافتوں ميں مختلف روپ ہوتے ہيں تعداد كے بجائے تفريح كو ثقافتى تبادلے كا ذريعہ تصور كيا جا سكتا ہے تاكہ لوگ اپنے آس پاس كے مختلف تجربات اور اركان كو سمجھ سكيں تعليم و تربيت رقص كو ايک تعليمى پليٹفارم كے طور پر استعمال كيا جا سكتا ہے تاكہ مختلف ثقافتوں كے لوگ ايک دوسرے كے رقص كو سيكھيں اور اس کی تخليق كرنے كى كوشش كريں رقص كے جماعتى واقعات منتظم كرنے سے لوگ ايک ساتھ اوقات گزار سكتے ہيں اور جہاں ثقافتى تفرقے كو كمى كى جا سكتى ہے رقص كو جوانى كا ذريعہ بنانا رقص كو نوجوانوں كے ليے ايک تربيتى اور تفريحى مواد كے طور پر پيش كرنے سے ان كا جذبہ اور ايک دوسرے كے ساتھ ملنے كا موقعہ بڑھ سكتا ہے يہ تمام طريقے رقص كو ايک طاقتور اور مؤثر ذريعے بنا سكتے ہيں جو ثقافتى تقسيم كو كم كرنے اور لوگوں كو اكٹھا كرنے ميں مدد فراہم كرتى ہے